हमराके चावल दाल आओर सब्जी ई सब चीज बहुत पसन्द छै कोबीके आलूके सब्जी रोटी पराठा पनीर पनीर तऽ हमरा किछु ज्यादा ही पसन्द छै जाहिसँ कि हमे मीट मछली नहि खाइ छिए तऽ हमरा लिए सादा खाना बहुत अच्छा लागै छै हमराके आओर हमराके जाहिसँ चिप्समे कुरकुरे चिप्स आओर केक ई सब चीज भी हमरा बहुत पसन्द छै आओर चॉकलेट ई सब चीजमे हमे किछु ज्यादा ही पसन्द करै छिए आओर खानामे कभी काल शामके टाइममे मुरही दालमोठ ई सब चीज मिलाकऽ खाइ छिए ई भी बहुत पसन्द आबै छै हमराके